भैया कुन्न हर्ष भैया होर बोला दे लोहाई साहब जी में राहुल बोला ना मिठाई दा केह् रेट होग मिगी सनाई ओड़ेओ क्योंकि मिठाई बड़ी लैनी घर ब्याह् ऐ ते जेह्ड़े अपने मोतीचूर दे लड्डू न किन्ने रपे किलो ते किन्ने रपे लग्गी जाह्गे खुल्ले दा रेट बी सनाई ओड़ेओ ते डब्बे दा रेट बी सनाई ओड़ेओ अच्छा डब्बे दा साढ़ तीन सौ रपेआ ते खुल्ले दा ते तीन सौ बीह् ते अच्छा अपने खुल्ले आह्ले करी देओ ठीक ऐ ते ओह्दे बिच ना ओह् अगर बूंदी बगैरा नानी होग ते एह्दा केह् स्हाब कताब अच्छा किलो दे स्हाब कन्नै किन्ने रपे किलो तगर फिर पंज किलो करी देओ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके ओके